जय झूलेलाल हा असांजे स्कूल में कई अहिड़ा कम ॿारनि खे सेखारिया वेंदा आहिनि जिनखे करे जूं ॿार ॿारनि जी शिक्षा खां अलॻि आहे जीअं क्राफ़्ट ठाहिण सूतलीअ सां शयूं ठाहिण वेस्ट मटेरीअल सां शयूं ठाहिण ऐं हिनजे अलावा ड्राइंग करण और सजावट ज सजावट जा आइटम ठाहिण हिन प्रकार जा जो कम हे हू बि असांजे स्कूल में ॿारनि खे सेखारिया वेंदा आहिनि जो स्कूल जी तरफ़ सां ही हूंदा आहिनि इनजे अलावा असांजो स्कूल में घणियूं अहिड़ी प्रतियोगिता ऐं खेल बि आयोजित थियनि था जिनमें पार्टीसिपेट करे भाग वठी करे ॿार पुरुस्कार प्राप्त करे सघनि हिनमें पुरुस्कार जे लाइ नंढी नंढी ट्रोफ़ियूं टिफ़िन बॉटल ऐं ब ब ॿारनि जे कम जूं शयूं हूंदियूं ह न ऐं जमेट्री बॉक्स थी वियो ऐं पेंसिल रबड़ थी विया इनजे अलावा स्लेट वग़ैराह थी विया ॿियो बुक्सनि जो सेट थी वियो कॉपिन थी वयी हिन प्रकार जा जो आइटम आहिनि हू ॿारनि खे स्कूल जी तरफ़ा प्रतियोगिता में ॾियण वेंदा आहिनि प्रतियोगिता में हाणे अनेक प्रकार जी प्रतियोगिता जीअं रस्सी कूद प्रतियोगिता दौड़ जी प्रतियोगिता चमच रेस प्रतियोगिता इनजे अलावा खो खो खेलण जी प्रतियोगिता ऐं इनजे अलावा बि घणी घणियूं जूं पकड़म पार्टी वारी प्रतियोगिता थींदियूं आहिनि ऐं हुन ॿारनि खे चेस प्रतियोगिता ऐं स्कूल में जो गेम आहिनि बास्केट बॉल आहिनि हुनमें जो प्रतियोगिता थींदियूं आहिनि इन प्रकार जी घणेई प्रतियोगितायूं असांजे स्कूल में ॿारनि लाइ आयोजित थिए ती जिन में पार्टीसिपेट करे ॿार अॻियां वधे थो सघे हिनखे इनजे अलावा हुनजे मानसिक विकास ऐं शारीरिक वि विकास बि थिए थो प्रतियोगिता में भा भाग वठण सां और जो ॿार थींदो आहे हुनजे मोटीवेश मोटीवेट थींदो आहे हुनमें मो मो मोटीवेट मोटीवेशन ईंदो आहे ऐं हुनमें सेल्फ़ कोन्फ़ीडेंस जो थींदो आहे आत्म सम्मान आत्म अना आत्म सम्मान जो हो थींदो आहे हुननि में बढ़ोतरी बि थिए थी थिए थी त हिन करे असांजे स्कूल में अहिड़ा घणेई प्रोग्राम ऐं प्रतियोगितायूं आयोजित थियनि थियूं ऐं ॿार हुनमें पार्टीसिपेट बि कनि था